होह दा जोङो गोदोनिफ्रायनो आंनि बिमा बिफाया गोबां गरिबमोन आरो जोङो आंनो आंनो बयनिफ्राय देरसिन बिदा फंबायनि बिथोरावबो बिनो दा उन्दैनिफ्रायबो जोङो लेखाखौ फरायनो मोनाखै दा जों गोबां बिमा बिफायानो गरिबजों नाख्रेबजानानै थानायखाय फरायनोबो हानाखै जोंखौ फोरोंनोबो हायाखै खामला मावनायना गावसोसो जानायना लेखासो फोरोंनो दा बोखायनो जोङो एसे देरनानै लावखारबो थादों दाहोनाबो थादों बिदिनो बोजों बोजों थांनानै खाम्लाबो मावहैदों हाजिरा मुजिरा बेफोरजोंनो जोङो न'वाव फैनानै बिमा फिफाखौबो मावनाय समाव हानाय समाव बिमा फिफाखौबो फिबोदों दा सेंग्रा देरनानै जोङो बोजों बोजों खामानि मावहैनानै बिदिनो ताका फैसा एफा एफा लाबोनानैबाबो बिमा फिफाखौ गरिबखाय अन्नानै जों होफैयो दा बेखायनो जों जेबो राह गोयिखाय बिमा फिफायाबो फोरोंनो हायैखाय बोराय बोरायलांबायबो बुरिलांबायबो बिमायाबो बिदिनो जानानै थानायखाय गोबाव सम दाहोना थानानैबाबो जाहोबोदों आरो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जाहोबोदों जों गोबां दस्रा दस्रा जायगायाव थांनानैब्लाबो बिदिनो ताका फैसा एफा एनै हरनानै बिमा फिफाखौबो थैजासे जोङो खांबोदों दा बेखायनो जोङो दा बिदिनो जोङो राहा गोयि जानायलाय जों दाबो बिदिनो दं लेखा फरा रोङा नालाय जेबो जेब्बो मानि बिजनेसबो खालामनो रोङा जेबो आइदियाफोरबो गैया जेबो दखानफोरबो होनो रोङा दा बेखायनो जोङो दाबो आंनि समावबो दा एसे बिदिनो खस्थ' मोन्नानै दं आरो